उत्तर भारत आओर दक्षिण भारतमे मुख्य सांस्कृतिक अन्तर छै बहुत अन्तर छै जेनाकि भाषा भए गेलै तऽ भाषा भी अलग छै उत्तर भारतमे जे छै मोस्टली अऽ ज्यादातर ई अऽ मैथिली बोलल जाइ छै असमी बेङ्गौली अऽ ई सभ बोलल जाइ छै आ बङ्गला बोलल जाइ छै हिन्दी बोलल जाइ छै आ जबकि दक्षिण भारतके बात करल जाइ तऽ दक्षिण भारतमे अहाँके अऽ तेलगु कन्नड तमिल वगैरह बोलल जाइ छै बाँकि भोजनमे दक्षिण भारत जे छै चावल चावल खाना पसन्द करै छै आओर उत्तर भारतमे जे छै बेसीतर गेहूँके रोटी पराठा ई सभ कम मसालेदार चीज खाइलो जाइ छै आ वस्त्र भी जे छै ओ काफी अलग छै जेनाकि अऽ उत्तर भारतमे जे छै ओ साड़ी पहिनलो जाइ छै तऽ साड़ी पहिनलो जाइ छै जादातर आओर दक्षिण भारतमे साड़ीमे काञ्जीवरमके साड़ी पहिरल जाइ छै सिल्कके साड़ी जादातर पहिनलो जाइ छै गहना वहना जो भी छै ओ सभके जादा सांस्कृतिक गहना होइ छै जादा ज्वे सोना जादा पहिनलो जाइ छै ओ सभकेँ